बाबाजी रेस्टॉरंट आमकां थोडे जिनस खावपाचे मागोवपाचे आशिल्ले तर तुमी दिवूंक शकता तशें जाल्यार नवे तुमचे आयटम म्हणजे नवें कितें केल्लें आसा तुमचे कडेन खास स्पॅशेलिटी तुमची कितें आसा ना तुमी जी स्पॅशेलिटी दिता तितून एक सिंपल डीश म्हणल्यार समजा एक पुरी भाजीच मागयतले जाल्यार तुमी आमकां ती चड आमकां ऑर्डर आसा जाल्यार तुमी दिवंक शकता ना आमकां जाय पडटली ती आमकां फाल्यां आमगेर कितें प्रोग्राम आसा ताका लागून आमकां जाय पडटली जाल्यार एक पांचशे डिशांची ऑर्डर दिली जाल्यार आमकां तुमी अशे स्पॅशली करून दिवूंक शकता ना जाल्यार तुमी दुसरे कोणा कडेन तरी आमकां हें करून दिवूंक शकता ऑर्डर करून दिवूंक शकता जाल्यार आमकां हेची गरज आसा जर तुमी दिता जाल्यार आमकां ती पांचशे डिशांची ऑर्डर दिवपाची आसा आमी अशें आयकलां की तुमचे जिनस बरे आसता म्हणून आमी तुमकां फोन केला पूण तुमी ऑर्डर एक्सेप्ट करूंक शकता वा ना तें सांगचें